ابھی گذشتہ دِنوں میں میں نے فلپ کارٹ سے ایس ایم ایس کال کر رہا تھا تو میں نے وہاں پر ایک لیپ ٹاپ دیکھا اور جوکہ ڈیل کمپنی کا تھا اور دیوالی کے آفر کے وجہ سے وہ مجھے کافی ففٹی پرسینٹ ڈسکاؤنٹ مل رہا تھا اُس کی ریئل قیمت جو ہے وہ اسّی ہزار ہے لیکن وہ مجھے چالیس ہزار روپئے میں پڑا اور میں نے اُسے فوراََ ہی آڈر کر دیا اب میں اُس لیپ ٹاپ کو گھر میں رسیو کر لیا ہوں اور میں نے اُس کو اوپن کیا اور میں چلانے کی کوشش کی تو لیپ ٹاپ بہت ہی اچھا تھا اُس میں چلانے میں بہت ہی زبردست چل رہا تھا بالکل ذرا بھی ہینگ نہیں کر رہا تھا اگر اُس کے کلر کی بات کی جائے تو یہ وائٹ کلر میں ہے اور اِس کے فیچرس کی بات کی جائے تو اُس میں بہت سارے فیچرس ہیں آگے بارہ میگا پکسل کیمرہ ہے اور اُس کے ساتھ ہی ساتھ فائیف جی بی ریم ہے اور ایک ہزار جی بی انٹرنل میموری ہے اور اِس میں ونڈو ٹین پڑا ہُوا ہے اور بھی بہت ساری فیچرس اِس لیپ ٹاپ کے اندر موجود ہے اِس لیپ ٹاپ کو میں جاب کے سلسلے میں بہت اچھے سے یوز کر سکتا ہوں کسی چیز کا آڈر دینا ہو یا کسی کمپنی میں ٹرانسلیشن کا جاب کرنا ہو یا کسی بھی چیز کا جاب کرنا ہو تو اِس لیپ ٹاپ کے ذریعے آن لائن سارے کام ہو سکتے ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ کال ریکاڈنگ ایوری تھینگ اِس لیپ ٹاپ سے ہو سکتا ہے